फाटल्या वर्सां परस आतांच्या वर्सांनी आमच्या भारतांतली जी डी पी वाडत वा आसा कारण लुकट गाडयो लोकण वखदां ह्या कारखन्याक लागून आमच्या भारतांत जायत तो फायदो जाता हाका लागून जायते सुदारप जाता तशेंच इंटरनेट बँकींग आनी डिजीटल पेमेंट हाका लागून आमची जायतीं कामां सोंपी जाल्यात कारण आमच्यांनी पयशे ट्रान्स्फर करपाक जाता दुसऱ्याचे पयशे फारीक करपाक जातात तशेंच दुसऱ्या कडेन आमी आमचे पयशे घेवपाक जातात